मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य गलत धारणा हैं जो लोगबाग एक दूसरे को देते हैं कि कोई देश या विदेश हो गया वहाँ जाने के लिए कहते कि वहाँ मत जाओ वो अच्छा विदेश नहीं है वहाँ के लोग बुरे हैं वहाँ ऐसा होता है वहाँ झगड़े होते हैं लड़ाइयाँ होती हैं दंगे फसाद होते हैं ये गलत फेहमियाँ पर्यटकों को दी जाती जिसका गलत फहमी के कारण वो हमारे देश में घूमने नहीं आ सकते हैं जैसे मथुरा वृंदावन हो गया वहाँ देश विदेश अंग्रेज हिन्दू सभी प्रकार के लोग आते हैं पर वहाँ भी ये बोला जाता है कि वो अच्छी जगह नहीं है वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और वहाँ सामान चोरी होता है वहाँ की जगह अच्छी नहीं है वहाँ के इंसान अच्छे नहीं है जिससे पर्यटकों को गलत फहमी होती है जिससे वो हमारी संस्कृति से अवगत नहीं कर पाते हैं और गलत फहमी के कारण वो चिंता में पड़ जाते हैं के हम वहाँ जाएं ना जाएं जिससे उन्हें अच्छी चीज़ों का अनुभव लेने से वंचित कराते हैं ये गलत फहमी पूरे पर्यावरण ही मुद्दे को सुरक्षा से संबंधित चिंता करवाती है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ लोग गलत फहमी करते हैं